زندگی میں کھیل کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیوں کہ کھیلنے سے کئی بیماری ہم سے دور رہتی ہیں اور ہم صحت مند اور تندرست رہ سکتے ہیں کھیلوں کے ذریعے مگر حیدر ہندوستان میں گے کھیلنے کے گراؤنڈوں کی بہت کمی ہے جس کی وجہ سے آج کل بچے کھیل نہیں پاتے اور فونوں میں ہی رہ جاتے ہیں اور اُن کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے وہ بچپنے سے ہی کمزور اور لاغر ہو جاتے ہیں اور اُن کی کوئی فٹنیس اور کچھ بھی نہیں رہتی جس کی وجہ سے وہ بیمار رہتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں وٹامن ڈی کی کمی بھی ہو جاتی ہے اُنہیں اِسی لیے ہندوستان میں کو آ آگے بڑھانا چاہیے اور بچوں کو کھیل کود میں حصّہ لینے کے لیے شامل کرنا چاہیے